नमस्ते सर सर आप थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं सर जिला पर से जी सर हमारा फोन गुम हो गया एक जी वो ओपू का फोन था और हम एक निमंत्रण में गए थे और वहीं पर हम खाना खा रहे थे तो खाना खाते समय वो या तो हमारे मोवाइल से मतलब पाकिट से कोई निकाल लिया हो या फिर हमारी मोबाइल गुम हो गई है सर वहीं से गुम हुई है हमारे गाँव में एक शादी थी बारात थी वहीं पर हम गए थे जी तो सर नहीं सर बाइक चलाते समय नहीं सर जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ पर हम निकाल कर एक लोग से बात किया हूँ सर तब फिर उसके बाद काल रखा हूँ और पाकिट में जैसे मोबाइल रखा हूँ फिर जब खाना खाने खाकर जब उठा हूँ सर तो मोबाइल पाकिट में नहीं थी सर जी तो जी जी तो सर वहाँ पर आकर कंप्लेन कराना पड़ेगा तो सर हमें पता नहीं है सर कि वो कौन लिया है तो हम कैसे क्या करेंगे सर अच्छा जी जी तो अज्ञात में जी जी तो कहे रहे हैं सर कि कैसे वो कंप्लेन उसका होगा वो क्या क्या लगेगा कोई प्रूफ़ लगेगा हमारा या फिर जी तो सर जी जी तो सर एम आई नंबर तो सर उसका याद नहीं आ रहा है सर हाँ हाँ हाँ सर हाँ हाँ हाँ हाँ सर उसका तो बाक्स रखे हुए हैं अच्छा सर अगर बॉक्स मतलब बॉक्स लेकर ही जाएँगे सर तो सर और मोबा वो जो जिस नंबर से गुम हुआ है सर उस नंबर से नहीं होगा सर

ओके सर ओके सर तो हम आ रहे हैं सर थाने पर ही आ रहे हैं सर ओक ओके सर ओके नमस्ते सर